हैलो कैब अपना पास कोन कोन गाड़ी उपलब्ध अछि हमरा जे छै से सुखपुरसँ दरभंगा जेबाक छै अपना पास कोन कोन गाड़ी उपलब्ध छै ओ अहाँ कनि हमरा बता दिअ अहाँ जे छै से आबि जायब सुखपुरमऽ जे छै विद्यापति चौक आओर ओतयसँ हम अहाँक गाड़ी लएकऽ हम जेबय ओकर कतेक पाइ लागते सेहो हमरा कनि बताय दिअ ठीक छै ठीक छै ठीक छै अहाँ जे छै से आबु